मेरा जेह्ड़ा' डोगरी दा एक्सपीरियंस जेह्ड़ा तुसें आक्खेआ मेरा जियां में जम्मू दा डोगरा आं इक्क ते डोगरा होइये में इयै आक्खां की साढ़ी जम्मू दी जेह्ड़ी डोगरी ऐ मिट्ठी बोली जेह्ड़ी डोगरी ऐ साढ़ी ओह् इत्तें बड़ी गै मश्हूर ऐ साढ़े इत्थें दे डोगरी होर में जि'यां में गल्ल करां अपने घर दी बी गल्ल करना घर दी गै गल्ल करना जि'यां साढ़े घर बिच जि'यां अस आं घरै आह्ले कन्नै गै जि'यां अस आं कि डोगरी बोलने आं कोई बी मतलब कि कोई बी कुसै कन्नै एह् हिंदी होइया कोई बी गल्ल नेईं करदा ऐ सारे डोगरी बिच गै गल्ल करदे न साढ़े घर बी हून तुसेंगी गै पता जियां थोह्ड़ी एह् डोगरी ऐ मां बोल्ली मिट्ठी डोगरी ऐ डोगरी जेह्ड़ी ऐ हून अज्जकल दी जेह्ड़ी नमीं नमीं पीढ़ी ऐ आवा दी नमें नमें जेह्ड़े हून नमें नमें जागत् न अज्जकल दे जागत् न ओह् केह् करदे कि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ उसी गै बोलना इंटया भई शर्म करदे न भई कि आं अस नेईं अस नेईं बोलदे आं ओह् शर्म करने दी कोई जरूरत निं ऐ कि जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी ओह् बोलना चाहिदी सारें लोकें गी औनी चाहिदी साढ़ी लैंग्वेज़ एह् डोगरी जेह्ड़ी ऐ हून जेह्ड़े नमें नमें जागत् न इक्क करदे हिंदी बोलदे इंग्लिश बोलदे न जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी अपनी लैंग्वेज़ ऐ एह् इ'नेंगी होर दे होर इंदे जेह्ड़े घरै आह्ले न इंदे जेह्ड़े मां बब्ब न इंदे में इ' यै गल्ल आक्खना चाहंदा इं'दे मां बब्बें गी की 'जगतें गी डोगरी सखाओ एह् हिंदी ते चलो जागत् जेह्ड़ा ऐ ओह् हिंदी जेह्ड़ी जागत ऐ ओह् बोलियै गै पढ़ियै इंगलिश पढ़ियै गै बंदा सिक्खी लैंदा बंदा हिंदी बी सिक्खी लैंदा जियां अगर डोगरी दी गल्ल करचै अगर घरै आह्ले गै जगतें कन्नै डोगरी नेईं बोलङन ते उत्तां जागतें डोगरी कुत्थुआं सिक्खनी ऐ पैह्ले नंबर दे घरै आह्लें गै जागतें कन्नै डोगरी बोलना चाहिदी कि जगतो डोगरी बिच गल्ल करनी चाहिदी हिंदी जेह्ड़ी ऐ सिक्खी लैंदा इंगलिश जेह्ड़ी ऐ सिक्खी लैंदा बंदा डोगरी जेह्ड़ी ऐ जिन्ने तगर घरै आह्लें डोगरी बिच गल्ल नेईं कीती ऐ इक्क दूऐ कन्नै गल्ल नेईं कीती ऐ फलानी गल्ल एह् होई नेईं ओह् होइया ओह् गल्ल होंदी घर बिच अगर ओह् नेईं करन बच्चें कन्नै ते बच्चा डोगरी कि'यां सिक्खग